हमर राज्य बिहार भेल और बिहारके सड़क सब बहुत खराब छै और सड़क पर बहुत गड्ढ़ा गुढ़ी भए जाइ छै कोई सड़क पर नियम निष्ठाके पालन नहि करै छै जे जहने मन ओहने चलि जाइ छै सड़क पर मोड़ आबै छै तऽ मोड़ पर कोई इन्डीकेटर नहि जलाबै छै गाड़ी वाला जे लोग चलि कऽ जाइ छै ओ फुटपाथके बजाय रोडे पर दऽ कऽ चलय लागै छै तऽ एनामे ऐक्सिडेंट भी भए जाइ छै तऽ रोड अभी गाँव घरके सब खराब रोड छै सड़क सरकार ठीक नहि कराबै छै बारिशमे गड्ढा गुढ़ीमे पानि जमा भए जाइ छै तऽ इहो कारण एक्सिडेंट भए जाइ छै लोक सबके और पुरा गाँवके रोड सब टुटि फाइट गेलनि हँ ओकरा ठीक नहि कराबै छै सरकार सब और शहर आरके रोड रहै छै ओतऽ कोई नियम निष्ठाके कोई पालन नहि करै छै गाड़ी वाला जेहने के तेहने घुसा दै छै जे लोग चलि कऽ जाइ छै ओ फुटपाथ पर दऽ कऽ नहि जाइ छै ओ जे छै बीचो दए कऽ चलि जाइ छै साइड दए कऽ नहि जाइ छै गाड़ी वाला सब बढ़िऑं से पालन नहि करै छै सबके आ रोड हर जगह टुटल फुटल छै सब गली कुचीके रोड खराब छै तऽ इएह सब रोड अभी हर जगह ठीक नहि कराबैया सरकार आओर